हम लोग बैल से खेती करते हैं खेत भी जोतते हैं और अपने घर चलाने के लिए गाय भी रखते हैं भैंस भी रखते हैं दूध बेचते हैं दूध बेचकर के हम लोग मतलब पैसा पाते हैं जो उसी से घर चलता है और बैलों से किसानी भी होती है किसानी करते हैं किसानी करके खेत में हल चलाते हैं उसमें हल चलाने के बाद उसको पाटा करते हैं पाटा करने के बाद बीज बोते हैं बीज बोने के बाद तब हम लोग उसको मतलब फसल उगाते हैं और उससे भूंसा होता है जो भैंस खाती है गाय खाती है सब खाते हैं और उसी से हम लोगों का मतलब घर का खर्चा चलता है किसानी से ही हम लोगों का पूरा मतलब वो है और जो दूध बेचते हैं दूध बेचने से पैसा मिलता है उससे घर का बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसी से चल रहा है किसानी से ही हम लोगों का घर चलता है किसानी करते रहते हैं किसानी करने से ही हम लोगों का पूरा खर्च चल रहा है इसीलिए किसानी हम लोग करते रहते हैं और जो गाय हैं गाय भी बेच देते हैं भैंस भी कभी कभी बेचते हैं भैंस बेचने के लिए बेचते ब हैं और उसी से हम लोगों का घर का खर्चा चलता है गाय भैंस